जोधपुर ज़िले में कुछ उल्लेखनीय लैंडमार्क या ऐतिहासिक स्थल जो मैं आप लोग को बताती हूँ मेहरानगढ़ दुर्ग घंटाघर मंडोर गार्डन में छतरियाँ जसमंद खड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग ये सब सभी के लिए खुले हैं ये मतलब कुछ कुछ जगह में जो कुछ फीस की ज़रूरत होगी नहीं तो ये सबके लिए खुला है कुछ कुछ जगह में आप ओ मुफ़्त में आप प्रवेश कर सकते हैं और कुछ कुछ जगह में आपको कुछ देना पड़ेगा मतलब एक पर्ची जैसे ओ कटना पड़ेगा और हमारे यहाँ जोधपुर ज़िले में जो लोग रहते हैं उनका समय बिताने के लिए हम अगर मंदिर चले जाते हैं कहीं पर किले पे चले जाते हैं ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ प्रकृति मतलब सुन्दरता है पदार्थ है जिसमें हम जाते हैं और हमारा मन को प्रसन्न करके आते हैं